आमचें सगळ्यांचें आरोग्य भलायकी हें सांबाळप हें ह्या दिसांनी खूब गरजेचें आयज सगळें जग हें ग्लोबल वॉर्मींग पोल्युशन ह्या शब्दांनी ग्रासलां तातूंत आमची जबाबदारी कितें तर जगा वयली घाण हांव साफ करूंक शकाना पूण म्हज्या वाठारांतली म्हज्या घरा भोंवतणची तर हांव निवळसाण करूंक शकतां आतां ह्या खातीर आमी कितें करप तर हांव जे उपाय करतां पळय ते तुमकां हांव सांगतां आमच्या घराचे कचरो वो घरान आसता आनी कचरो घरा भायरूय आसता घरांतलो कचरो म्हणजे किचनांतलो आपल्या रांदचे कुडींतलो कचरो जो सुको कचरोय आसता आनी वोलोय कचरो आसता वोलो कोयर जो आसता पळय तो आमी कितें करतात तर भायल्या कुंडेन आंगणांत जी आमची कुंडी आसा परस परसान जी फाटल्या दारान जी कुंडी आसा त्या कुंडेन हांव तो रकयतां अशे अनेक म्हयने रकयले की कोणाकूय दिसत कितें की खुबशे भितर कोयर जाता कुंडी भायर व्हांवता आसतली पूण तशें जायना जशी भितरली वोलसाण वोडत वता तशी ती सुकी सुकी जायत वता आनी बसत आसा सकल एक स म्हयन्या नंतर सात आठ म्हयन्या नंतर तीच कचरो आमी काडप आनी सुकत घालप ती सुकल्या नंतर ताजी पावडर गाळून काडप आनी तें खत म्हणू कुंड्यांक वापरप हातूंत म्हजो बरोचसो वोलो कोयर वो घरांतल्या घरांत वापराक येता आतां भायर आमी कितें करतले भायर आमचो धुल्लो आसता भायर लोक कोयर उडयतात उदक पावसान उदक सांचता टायर जर आसत त्या टायरान उदक सांचता अशे विवीद प्रकार आमी करतात त्या त्या वेळाचेर जर ते ते गोश्टी जर आमी जर काळजी घेतली म्हणजे उदारणार्थ आतां उदक पडलेंलें आसत थंय सान्न मारून उडोवप म्हणजे जळारा जावचीं न्ही म्हणून टायर जर पडलेले आसत तातून उदक सांचलें आसत तर टायर रिकामो करपाक जाय तो टायर वेवस्थीत खंय तरी व्हरून उडोवपाक जाय योग्य त्या ठिकाणी आपल्या घरांतल्यो इ वेस्ट म्हणजे कोचरो आस आपलो इ वेस्ट म्हणजे जो ट्युबलायटी त फ पेड्ड्यार जाल्ले इलॅक्ट्रॉनीक वस्तू ह्यो आमी ग्लोबल वेस्ट म्हणून जी पळय कंपनी आसता तांच्या तांकां हें दिवपाक जाय आमी आनी आपणेंच करूंक जायना जाल्यार हें दुसरो जो पळय समोरचो मनीस आसा ताकाय हें आपल्या जें प्राप्त जाल्लें गिन्यान आसा तें आपणें ताकाय वाटूंक जाय जेणे करून हांव जशें पळय वागतां तसो तोय मनीस हळू हळू वागूंक लागतलो आपल्याक खबर आशिल्ल्यो गोश्टी ह्यो दुसऱ्याक पर पावोवप हें सुद्दां वाठार आपले नित नितळसाण दवरुपा खातीर सुद्दां ताचो खूब उपाय जावंक शकता